اردو زبان سے میں بہت دلچسپ تعلق رکھتا ہوں اردو زبان مجھے بےحد پسند ہے جیسے آمیزش خوش آمدید تشریف آوری نور نظر یہ سب چیزیں مجھے بہت دلچسپ اور پسندیدہ الفاظ ہے اردو کے جو ان سے میں بچپن سے تعلق رکھتا ہوں اردو زبان کو میں بےحد ترجیح دیتا ہوں